دہلی میں کئی طرح کے تہوار منائے جاتے ہیں جیسے ہولی دیوالی اور اسی طریقے سے عید ہے بقرعید ہے اور محرم ہے اور پندرہ اگست ہے تو ان میں کئی طرح کے پکوان بھی بنائے جاتے ہیں اور ان کو ایک روایت کے مطابق سرانجام دیا جاتا ہے